دوسری ریاستوں کے مقابل اتر پردیش میں ہیلتھ کیئر کا معیار بہت ہی اچھا ہے یہاں پر جو حکومت ہے وہ سمے سمے پر مہم چلاتی ہے جس میں کہ غریبوں کو کافی علاج کیا جاتا ہے اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ وہاں کے وہاں پہ فری علاج کروا سکتے ہیں اور چاہے ان کے پاس پیسے ہو یا نہیں ہو ان کی ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے اور یہاں پہ جگہ جگہ پہ اسپتال موجود ہیں جگہ جگہ پہ جگہ جگہ پہ کلینک کھو کھولی گئیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے یہاں ہیلتھ کیئر جو ہے بہت ہی آسانی سے ہو جاتا ہے اور ہمارے یہاں کا ہیلتھ کیئر کلینک ہاسپٹل وغیرہ بہت مہنگا بھی نہیں ہوتا ہے